جی ہاں میں اس میں اپنے خیال ویال رکھنا چاہوں گا کیوں کہ کسان خودکشی کیوں کر رہے ہیں آجکل کے ٹائم میں کسان خودکشی کچھ زیادہ ہی کر رہے ہیں اور اس کا سب سے بڑا ریزن یہ ہے کہ وہ بےچارے جو اپنا کاروبار بڑھانے کے لیے بینک سے کا قرضہ لیتے ہیں ٹرک خریدتے ہیں اور اسی ٹرک کا قرضہ لینے قرضہ لینے کے بعد جو ٹرک خریدتے ہیں پھر بعد میں بینک والے ان پہ قرضہ چڑھانے لگتے ہیں قرضہ چڑھانے کے بعد چلیے یہ سب سے پہلا ایک ریزن بنتا ہے کہ ان پہ وہ لوگ ڈبل قرضہ چڑھاتے ہیں اور جو جتنا پیسہ لیتے ہیں اس سے زیادہ قرضہ وہ لوگ اس پہ چہ کسان پہ چڑھا دیتے ہیں پہلی چیز تو یہ اور دوسری چیز یہ ہے کہ جب وہ بےچارہ محنت کرتا ہے اور اپنا کھیتی باڑی آگے بڑھاتا ہے جب اس کی فصل اگ جاتے ہیں تو اس سے سرکار اس کے فصل کو آدھے ریٹ میں خریدتی ہے جب کہ اس کی محنت اتنی زیادہ ہوتی ہے اسے اس کا دام بھی نہیں دیا جاتا اسے آدھے ریٹ میں اس چیز کو خرید لیا جاتا ہے اور جب اس آدھے ریٹ کو اس چیز کو خرید لیا جاتا ہے تو پھر وہ یا تو قرضہ چکا دے یا تو پیٹ بھر لے پر آجکل کے ٹائم میں آپ کو پتا ہی ہے کہ یہ جو زمانہ چل رہا ہے یہ کہ کتنا بےکار چل رہا ہے یہ غریبوں کو اور غریب بنا رہا ہے اور امیروں کو اور امیر بنا رہا ہے یہاں پہ پھر کسان جو ہوتا ہے وہ اپنا گھر بار کیسے چلائے گھر بار چلائے تو اپنا بیاج کیسے دے تو یہ سب سے بڑا ریزن بنتا ہے کہ کسان خودکشی کر لیتے ہیں